دور میں آئیڈییز کی کمی بالکل نہیں ہوتی ہے میرے ذہن میں جو آئیڈیز آتے ہیں لکھنے کے لیے تو یہ فطری طور پر آتے ہیں جیسے میں کسی مسائل سے دو چار ہوں تو پھر ذہن میں فوراً اس مسائل پر لکھنے کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے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 اور اس پر لکھنا بہت اچھا ہوگا حکومت کے مختلف فیصلے یا حکومت کا طرزِ عمل اور اس کا رویہ اس کا عمل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 گویا کہ مجھے جو لکھنے اور قلم اٹھانے کے لیے آئیڈیاز آتے ہیں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 کا رویہ لکھنے پر مجبور کر دیتا ہے غرض یہ کہ مختلف اسباب ہیں جو میرے ذہن میں لکھنے کے آئیڈیاز پیدا کرتے ہیں